थारैनो आं सानो बबेबा मोनसे प्रग्रामाव मोसानाय दिन्थिफुंनाया गोसोआव लाखिथावना होननानै मानोना गासिबो प्रग्राम फोरखौनो मोसानाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंसो बेखेवनाय जायो जेने ट्रेदिसेनेल डान्स फोरजों आरो गासैबो प्रग्राम फ्रावनो मोनसे नङा मोनसे मोसानायफोर दिन्थिनाय जायो मोसानानै आरो मानसिफोरनि गोसोखौ मोजां मोनहोयो मोसानाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों मानसिफोरनि गोसोखौबो बोनो हायो आरो प्रग्राम फोरावबो मोजां नुयो आरो गोसोआव लाखिथावना होननानै आं सानो मानोना आंबो मोसानाय नायनानै मोजां मोनो आरो जुदि गाव गाव मोसानो रोङोबा मोसानो रोङोबा गाव माबायदि रोङो बेखौबो मानसिफोरनि गेजेराव दिन्थिनानै लानो खाबु मोनो मोजांबो मोनो नायनानैबो नायग्राफ्राबो

मोनसे मोसानाया प्रग्राम फोरखौबो मोजां खालामो गेजेर गेजेर सोखावनानैबो होनाय जायो मोसानायफोरखौ आं बेनिखायनो मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ आं गोसोआव लाखिथावना होननानै सानो